जय झूलेलाल गांव जे माण्हुनि खे क़ानूनी तरीक़े जूं सेवाऊं मिलणु घुरिजनि जीअं की वकील जी सेवा आहे त उते ऑलरेडी वकीलनि जी त ॾाढी तादादु घटि हूंदी आहे छो त पढ़ाई लिखाई जे लाइ उते सुविधाऊं घटि हूंदियूं आहिनि सा उते वकीलनि जी ॾाढी तकलीफ़ु रहंदी आहे ऐं उते वकीलनि जे अलावा जेको बि फ़ैसलो कयो वेंदो आहे ग्रामीण पंचायत में उहो उतां जे जेके पंचायत जा मेन हेड हूंदा आहिनि उन्हनि जे थ्रू थींदो आहे त हुते वकीलनि जी त उहा रहंदी ई न आहे त जेका बि फ़ैसला हूंदा आहिनि ग्राम पंचायत तर्फ़ां सही हूंदा आहिनि ग़लति हूंदा आहिनि उहे हुननि खे कम्पलसरी एक्सेप्टेबल करे हलिणो पवंदो आहे ऐं साॼ ॾाढी डिफीकल्ट शइ आहे उन्हनि शयुनि खे एज़ अ जेको बि फ़ैसलो कयो वेंदो आहे ग्रामीण पंचायत में कंहिं बि तकलीफ़ जो उहो असांखे एक्सेप्ट करे हलिणो पवंदो आहे उते थाना ॾाढा ई घटि हूंदा आहिनि उते पुलिस जी ॾाढी सारी सुविधा न हूंदी आहे त हुन जे करे केॾी केॾियूं ई लेडिज़ केॾियूं ई छोकिरियूं असांजी आहिनि जेके पीड़ित हूंदियूं आहिनि केॾियूं ई महिलाऊं आहिनि जेके पीड़ित हूंदी आहिनि जेके शायदि पुलिस चौकीअ जी ॾाढी ॾाढी ज़रूरत हूंदी आहे अॼु जे टाइम में जंहिं तरीक़े जा रेप केसिस थी रहिया आहिनि इन खां अलावा डिवोस केसिस हली रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ केतिरी तकलीफ़ूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि या त दारु पी करे गांवनि में जेके हस्बैंड्स पंहिंजी वाइफ खे मारींदा रहंदा आहिनि उन्हनि खे घणियूं तकलीफ़ुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे उन टाइम ते थाना न हुजण जे करे केतिरी तकलीफ़ुनि मां हुननि खे गुज़रिणो पवंदो आहे पुलिस चौकी हुजणु त ॾाढी ई ज़रूरी ॻाल्हि थी वेंदी आहे ऐं इन खां अलावा कचहरी त छो त ग्रामीण पंचायत में सरपंच खे पहिरियों खां ई निकरुट करे वेंदो आहे या हुननि खे पहिरियों ई चुस कयो वेंदो आहे त कचहरीअ जी त कुझु सम्झ में ई न हूंदी आहे जेको बि फ़ैसलो आहे उहो ग्राम पंचायत जो जेको बि हेड उते चुस कयो वेंदो आहे हुन जे थ्रू सभु फ़ैसला ॿुधाया वेंदा आहिनि छो कचहरीअ जी बि उते ॾाढी तकलीफ़ु रहंदी आहे पर अॼु लेडिज़ जे कम में को बि फ़ैसलो अचे हुन जे लाइ ग्राम पंचायत कचहरी ऐं थाना उते हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे